हेल्ल'

बहा दं मेन्टेल जानाय आजिखालि जोंनि सेंग्राफोरालाय बे मेन्टेलानोसै बायदि बायदि बे बे औ बेफोरबो मोनसे बेफोरबो जाहोना मेन्टेल जानाय

औ दा लोंनानै मेन्टेल जानाय ओइ बे लोंनानै मेलेमा एसे आनकन्ट्र'ल जासिगोन डेमेज जासिगोन बेनि थाखाय मेन्टेल जायो सोरबा बावला जायो बेनिखायनो थानो हानाय जोंनिया थागोन एक्जेक्थ' थागोनबो होनना बुंनो हाया किन्तु थानो हागौ आरो बे थागोन

अ जोङो बिदिनो जोंनि गामियावथ' दङ बेबायदिबो जाहैग्रा जायफोरा लोंनानै ओरैबायदि डिप्रेसनाव दङ बा मेन्टेलाव दङ बिसोरखौ बेफोरनिफ्राय होब्थानायनि राहा लादों आरो बे होब्थानाय राहाया बेनो जागोन बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ बेफोर देहाखौ नस्त' खालामो मेलेमखौबो नस्त' खालामो बेफोरनो आरो

औ

अ अ जागोन खबर मोनगोन जागोन दे हामबायसै सोंहरनायनि थाखाय